हाँ बोलिये हम बोल रहे हैं जब दिल्ली से आयें हैं हम आप यहाँ के रहने वाले हैं हम पूछ रहे हैं छठ पर छठ पर हमको बाड़े में पूछ रहे हैं कि कैसे छठ पर हम मना जा जाते हैं उसी शाम के बारे में पूछ रहे हैं हाँ बोलीये नहीं बारे में उसको बताइये कि कैसे हम उसको मना जाते हैं मुझे छत पर आने में ठीक है तो क्या फायदा होता है वो बताइये हमको

उसी बारे में हम पूछ रहे हैं कि मने मतलब क्या होता है फायदा ये करते हैं तो

इसलिये हम पूछते हैं माने ठीक